वर्तमान समयमे विज्ञापन देबाके बहुत सारा समाधान छै नहि कि ओहिमे आबके समयमे लोक ज्यादा डिजिटलकरणपर उपयोग करै छथि जेनाकि मोबाइल भऽ गेल किनको घरमे टी वी छै जेनाकि केओ अपना गाममे एगो दोकान खोलै छथिन तऽ ओ अपन दोकानके प्रचार प्रसारके लेल एगो पोस्टर बनबै छथिन जे एकसँ दोसर गाममे चिपकाबै छथि सङ्गे सङ्गे डिजिटलकरणके द्वारा मोबाइलपर प्रचार आबै छै या टी वी पर आबै छै सङ्गे सङ्गे पहिलुका समयमे किनको मेसेजे करबाके रहै तऽ ओ पहिने डाकघर द्वारा होइ छलै से नहि बल्कि आब कि करै छथिन तऽ मोबाइलके द्वारा या टेलीग्राम भऽ गेल बहुत सारा एहन डिजिटल ऐप छै जाहिके द्वारा एक दोसरसँ बातचीत करै छथि सङ्गे सङ्गे पहिलुका समयमे लोक अखबार पढ़ै छलखिन जे ताजा खबर की छै से नहि आबसब डिजिटिअल डिजिटलकरण द्वारा डिजिटलकरण द्वारा विज्ञापन भऽ जाइ छै फोन द्वारा या टी वी द्वारा हर चीज विज्ञापनके मुख्य स्रोत कहल जाए तऽ आबके समयमे मेन छिए डिजिटलकरण